जी हाँ हाल ही के दस दिनों पहले मैंने एक पंखा लिया था जो कि बहुत ही अच्छा चलता था उसमें कम बिजली पर भी अच्छी ख़ासी हवा देता था एवं उस में किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आती थी